वर्तमान समय में यहाँ के लोगों को अपना इलाज करवाने के लिए बड़ी दूर शहर में जाना पड़ता है

अच्छे पैसे ना होने के कारण लोग अपना इलाज समय पर नहीं करवा पाते हैं जिसके कारण उनकी मृत्यु भी हो जाती है यहाँ पर जो है वह स्वास्थ्य विभाग सही नहीं है यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य की बहुत ज़्यादा समस्या होती है कहा जाता है कि स्वास्थ्य ही धन है चाहे आप कितने ही अमीर व्यक्ति क्यों ना हो या कितने ही अच्छे पोश्ट पर जॉब क्यों ना कर रहे हों अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो आप को ये पूरा संसार आपके लिए व्यर्थ है सब से पहले सरकार को हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर ही ध्यान देना चाहिए अच्छे अस्पताल का निर्माण करवाना चाहिए डॉक्टरों की पूर्ति करवानी चाहिए दवाओं की आपूर्ति करवानी चाहिए जिसकी सरकारी व्यवस्था सरकारी अस्पताल का निर्माण करवाना चाहिए जिससे यहाँ के ग्रामीण लोग अपना इलाज आराम से करवा सकें उन्हें इलाज कराने के लिए दूर ना जाना पड़े यहाँ पर अच्छी गाड़ी की व्यवस्था करवानी चाहिए एंबुलेंस की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे लोग समय पर अस्पताल पहुँच सकें अस्पताल अस्पताल का निर्माण सही से करवाना चाहिए वहाँ पर हाइजीन ये सब का ध्यान रखा जाना चाहिए लोगों को ऐसा प्रतीत ना हो कि यहाँ पर आने के बाद हम सही नहीं हो सकते हैं मतलब कि व्यवस्था ऐसा रहना चाहिए कि लोग ख़ुद ब ख़ुद वहाँ पर आएँ और अपना इलाज करवाएँ क्योंकि इलाज के कारण ही आज कल लोगों की अत्यधिक मृत्यु हो रही है लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता है कि लोग अपना इलाज बड़े बड़े अस्पतालों में जा कर करवा सकें गंभीर बीमारी होने पर लोग अपनी ज़मीन घर ये सब बेच देते हैं परंतु अपने इलाज का ख़र्च नहीं उठा पाते हैं तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि यहाँ पर व्यवस्था कैसी रहना चाहिए सरकारी अस्पताल का निर्माण करवाना चाहिए जिससे लोग कम ख़र्च में अपना इलाज आसानी से करवा सकें और अच्छा इलाज करवा सकें लोगों को लोगों को प्रेरित करें कि आप इलाज के लिए यहाँ नज़दीक में जाओ वहाँ इलाज के बाद क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए वह सब सावधानी बताएँ गाँव घर में कैसे रहना चाहिए नाला गड्ढा ये सब में पानी नहीं लगा देना चाहिए गंदे जल नहीं पीने चाहिए हमेशा स्वस्थ भोजन स्वच्छ भोजन करना चाहिए भोजन को हमेशा ढक के रखना चाहिए ये सब व्यवस्था यह सब ज्ञान जो है वह सरकार को आम लोगों तक पहुंचाना चाहिए जो लोग अशिक्षित हैं उनके पास ये सब ज्ञान नहीं होता है तो सरकार को सरकार की ये ज़िम्मेदारी होती है कि लोगों तक ये ज्ञान को पहुंचाए लोगों तक ज्ञान जब तक नहीं पहुँचेगा तब तक वे इन सब के बारे में नहीं जान पाएँगे और अपना परहेज़ सही से नहीं कर पाएँगे सरकार इसके लिए शिक्षा व्यवस्था पर ज़ोर देना चाहिए लोगों को यह शिक्षा देना चाहिए कि आप कम से कम अपना स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रख सकते हैं लोगों को यह जानकारी और अच्छे तरीक़े से देनी चाहिए कि आप अपने आस पास के माहौल को कैसा बनाए रखें जिससे आप हमेशा स्वच्छ रहेंगे सरकार कभी कभी समय समय पर डी डी टी का छिड़काव करवाती है जिसके कारण मच्छर नहीं लगता है आज कल गाँव घर में प्रमुख समस्या होती है डेंगू ज्वर जो कि मच्छर से मच्छर के काटने से होता है तो सरकार इन सब पर ध्यान दे रही है लेकिन सरकार को इन सब पर और ध्यान देने की आवश्यकता है हमारे यहाँ अच्छा अस्पताल नहीं है जिसके कारण लोग बड़ी दूर जाते हैं और अपना इलाज करवाने जो पैसे वाले होते हैं वो तो सक्षम हो जाते हैं परंतु जो ग़रीब मज़दूर किसान होते हैं वह अपना इलाज नहीं करवा पाते हैं समय पर इससे उनके पास पैसा नहीं होता उनके पास ठीक से खाने के लिए भोजन नहीं हो पाता अच्छे पोषक तत्व नहीं होते तो वे क्या खाएँगे और कैसे परहेज़ करेंगे तो सरकार को ये सब इन सब बातों पर भी ध्यान देना चाहिए कि लोगों तक ये सारी सुविधाएँ पहुँचे ये सारी समस्या लोगों की दूर करें और अस्पताल में अच्छे डॉक्टर को रखें वैसे डॉक्टर जो मरीज़ के दुख को समझें और उसका सही इलाज करें अस्पताल में दवाई अन्य उपकरण समस् सम्बंधित संसाधन भी उपयु रहने चाहिए जिससे किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या ना हो डॉक्टर को कुछ करने में अतः यह कहना अभी के समय में सही सही है कि अच्छे डॉक्टर ही मनुष्य के जीवन बचा सकते हैं और लोगों को सरकार पर भरोसा रखना चाहिए और सरकार को भी लोगों पर ये ध्यान देना चाहिए लोगों के लिए आम जनता के लिए कि यहाँ पर कैसी व्यवस्था रखी जाए